मैंने एक दिन मोबाइल की दुकान पे जा के मोबाइल फ़ोन का चार्जर खरीदा मेरा चार्जर ख़राब हो गया था तो मैंने एक नया चार्जर खरीदा मोबाइल की दुकान पे जब वो ओनर ने मुझे चार्जर दिखाया और चेक कराया तो चार्जर सही था जैसे ही मैंने घर आया और चार्ज लगाया फ़ोन चार्जर काम ही नहीं कर रहा था मुझे बहुत ग़ुस्सा आया फिर मैंने उस ओनर के पास गया फिर उस को चार्जर चेंज करा के अपने घर दूसरा चार्जर ले के आया